मां ख़बरुनि में हिन वक़्तु वधीक में वधीक नरेन्द्र मोदीअ जूं ख़बरूं ॾिसणु पसंदि कंदो आहियां छो जो लीडर तमामु सुठो ऐं हिंदुस्तान खे त सुठो वेठो हलाए पर सॼे दुनिया में जेको हुन नालो कमायो आहे त जिते बि उहे लेक्चर हूंदा आहिनि मोदीअ जा त उहे मां वधीक प्रिफ़ेअर कंदो आहियां वधीक पसंदि कंदो आहियां त हुन खे छा ॿुधणु खपे बाक़ी अ कल्ह जेके ख़बरूं अचनि पयूं हिंदुनि मुसलमाननि जा सनातन धर्म ऐं हीउ इन में मूंखे ऐतिरी वधीक रुचि कोन्हे छो जो सालनि खां वठी इअं हलंदा ई रहंदा आहिनि सभु गॾु रहूं पिया पाकिस्तान थियो उहा ॿी ॻाल्हि हुई असां ओॾी महिल हुआसीं बि कोन छा हुयूं राॼनीतीअ जूं वॾनि जूं ॻाल्हियूं असां खे पूरी ख़बरूं कोन पर हींअर हिंदू मुसलमान जा वधीक झॻिड़ा कराइणु बेहतर न आहे जिते बि म मस्जिद आहे उते मस्जिद रहणु ॾियो जॻहियूं ॿियूं बि घणे ई आहिनि हिंदू मंदरु ठाइण लाइ जॻहि जामु पई आहे उते ठाहे सघो था अजायो हुननि जे मथां केस करे ऐं मस्जिदनि खे डाहींदासीं मुंहिंजे हिसाब सां त इहो सही न आहे हुनन मंदिरन खे डाहे मस्ज़िद कयो ऐं असां बि वरी साॻिया हुनन जेड़ा कम कयूं त असां में ऐं उन्हनि में फ़र्क़ु कहिड़ो पोइ त असीं बि हुननि जहिड़ा ई थियासीं इन करे मुंहिंजो वधीक इंट्रेस्ट कोन्हे जिते मस्जिद आहे भले कनि अलाह जो नालो आहे असां पंहिंजा मंदर घणा ई अॾियूं वेठा ऐं अञा बि झूलेलाल जी जय थींदी ईंदी